एक बार हम अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ इलाहाबाद कुम्भ मेले में गए थे वहाँ पर बच्चों ने और छोटे छोटे बच्चों ने जो मेरे नाती पोते थे वहाँ पर जा कर खूब झूले में झूला झूले और मिठाइयाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाये टॉफियाँ खरीदे झूले झूले और हम लोगों ने वहाँ पर कुम्भ मेले में जा कर तीर्थ स्नान में जा कर हम लोग वहाँ पर प्रयागराज में इलाहबाद में हम लोग गंगा मैया की दर्शन पूजा और स्नान ध्यान किए और वहाँ पर पूजा पाठ भी किए और बच्चों ने अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीदे और खाए और खूब वहाँ पर मौज मस्ती किए मेले में और वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ जा कर प्रदर्शनी में भी घूमे और प्रदर्शनी में बच्चों ने खूब झूले झूले तरम तरह तरह के वहाँ पर झूले लगे हुए थे और खिलौने भी वहाँ पर खरीदे अच्छे अच्छे अपने कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे भी अपने मन अनुसार वहाँ पर बच्चों ने खरीदा और मिठाइयाँ खरीद कर खाया पीया खूब अच्छे ढंग से वहाँ पर जगह जगह प्रदर्शनी मेला वहाँ पर देखे गए और अच्छे अच्छे

वहाँ पर चित्रकारी भी किए गए थे बच्चे देख कर खूब खुश हुए और वहाँ पर तरह तरह के वहाँ पर तमाम तरह की जो खिलौने आदि वहाँ पर खरीदे गए और बच्चों ने खूब मौज मस्ती किए और हमने हाई स्कूल और इंटर की कला प्रतियोगिता कल नहीं ली थी इसलिए हमको इतनी ज़्यादा जानकारी कला के बारे में नहीं है